हम कम्प्यूटर ओ सी एस एम झंझारपुरमे सिखलहुॅं घरसँ जाइके मोटरसाइकिल रहए मोटरसाइकिलसँ जाइ छलहुॅं तकरबाद आधा पोन घण्टा लगै छल ओतऽ क्लासमे प्रैक्टिकल वा थियोरी दुनू भेल आओर मोबाइल पिताजीके पैसासँ लेलहुॅं ताहिसँ मोबाइल धीरे धीरे चलबाक चलेबाक क्रममे पूरा अखन तक सिखलहुॅं आओर अखुनका डिजिटलक समय जे छै ओ बहुत उच्च स्तर पर चलि गेल छै जतऽ अखन जे कोनो काज हेतै ओ सब कम्प्यूटरसँ हेतै ताहि दुआरे मोबाइल कम्प्यूटर अखुनका समयमे सिखबाक अत्यन्त जरूरी छै मोबाइल अखुनका ओना तऽ कोनो भी व्यापार रहै या किछु रहै मोबाइल अगर नहि रहतै तऽ हाथ पैर लोकके हरा जाइ छै ताहि दुआरे मोबाइलक अखुनका समयमे मोबाइल कम्प्यूटर दुनू एगो साथी छियै जाहिसँ लोक अपन जीवनयापन करैया ताहि दुआरे मोबाइल आओर कम्प्यूटर सिखनाइ अत्यन्त जरूरी छै सभकऽ लेल युवा पीढ़ीके तऽ आओर एहिमे बढ़ि चढ़ि कऽ भाग लेबाक चाही जे ओ कमसँ कम कम्प्यूटरक नॉलेज रखबाक चाही जाहिसँ ओ अपन जीवनके अगिला चरण मऽ जे होइ छै अपन जीवनयापनके लेल बहुत बढ़ियाँ रहतै